जोंनि खाथि खालायाव जोंनि खाथि खालायाव जोंनि गुबुन बांद्राय हारिनि मानसि गैया जोंना बांसिन असमिया मानसिफोर दङ जोंनि खाथि खालायाव असमिया मानसिसो बांसिन दङ बाङालि बा जेरै मा सावथालफोर बा मुसलमानफोर बिराद खम आरो गोजान खाथियाव नङा जोंनि आलादाया बेनोसै बर' राव बर'फोरनिया जेनेबा जों जानाय लोंनाय जोंनि बर'फोरनि जे जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय जे जेनेबा एसामिसफोरनि जानाय लोंनायजों गोरोबा नालाय एसे आलादा जायो आरो इसोरनिया जायो बोरमा जाग्रा जोंना जाबाय अमाफोर जाग्रा इसोरनिजो जोंनिजो गोरोबनो गोब्राब जायो आलादा जाथारो आरोखि जोंनिखो साबद्रायनाय मोना बिसोरो मुगैनाय बायदि मोनो जोंनि जानाय लोंनाय थानाय बायदिफोरखो इसोरो बारा साबजानाय मोना बेनिखायनो इसोरो आलादा जायो आरो असमियाफोरनिजो जेनेबा असमिया बा हारसाफोरनि जे बिसोरनि गाननाय जोमनाया गुबुन जोंनि गाननाया गुबुन गाननाय जोमनायाबो गुबुन आरो जानाय लोंनायफोराबोथ' आलादा आलादायानो जोंफोर जायो साम' खांख्राइ ना बेदर बिसोर जायो मालाय फारौ दाउ बोरमा बिखायनो आलादा जोंनि बे खाथियाव थानाय हारसा हारसाफोरा बा असमियाफोर आरो जोंथ' गुबुन जाथि बेलेक जेनेबा बाङालि मुस्लिम इफोरबायदि गैयानालाय असमिया अ एसामिसफोरानो बा असमियाफोरा जोंनि खाथिथाराव जायो नालाय इसोरनिजो जोंनिजो इसे आलादा जाथारो आरो जानाय लोंनायफोरा जेनेबा हाबा फोरबो खुंनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायफोरा इसेब्लाबो आलादा जायो इसोरनिजो जोंनिजो गोरोबा आरोखि ना बर' हारिनिजो गोरोबा बिसोरनि हाबा बा फोरबोफोराबो आलादा जोंनियाबो हाबा फोरबोफोराबो आलादा जायो इदि बेखिनियानो